हँ आनठाम हँ हँ बता देब दरभङ्गा हइ रोसरा हइ खानपुर हइ जहाँ घुमबै तहाँ अपन घुमि लिअऽ अच्छा जगह हइ

समस्तीपुर हइ

दरभङ्गा हइ रोसरा हइ खानपुर हइ मुजफ्फरपुर हइ सब अच्छा जगह हइ हँ समस्तीपुरमे चलि अएबै अच्छा मन्दिर हइ ओहिमे सबचीजके सुविधा हइ उँ नहि पूजा करैमे दिक्कत नहि अच्छासँ होइ हइ सबचीजके अथी बनल हइ गेट बनल हइ हँ सबचीज ओहिसबसँ अच्छा हइ उहाँ आओर नहि होतै तऽ गामोमे अच्छा हइ खेरीमे ओहो बढ़िएँ छथिन मन्दिर आँए अपनो गाममे खेरी मन्दिर अच्छा हइ खूब भारी मेला लागै हइ सबचीजके सुविधा हइ हँ हँ सबचीज अच्छासँ होइ हइ आबू तऽ ओतऽ अपन घुमि फिरि लेब अपन चलि जाएब पूजा पाठ कऽ लेब अँ हँ सबचीज बिकै हइ अच्छा जगह हइ हँ हँ मेलो लागै हइ सब जगह बढ़िएँ हइ कि हुँ ठीक हइ राखू